जब बच्चे मोबाइल चलाते हैं तो उनके आँखों पर असर पड़ता है उनके आँखें में दर्द होने लगता है आँसू बहने लगते हे और जैसे जब फ़ोन नहीं चलाने दो उनको तो चिल्लाने लगते हैं चीखने लगते हैं रोटी खाना नहीं खाते हैं ऐसे ऐसे परेशान करते हैं और जैसे कि यह फ़ोन के चक्कर में बाहर खेलने भी नहीं जाते हैं तो उसके कारण उनको रहता है यह और स्कूल भी जाना पसंद नहीं करते फ़ोन के चक्कर में फ़ोन में घुसे रहते हैं दिनभर और ज़ोर ज़ोर से रोते हे फ़ोन नहीं मिलता है तो और यह आँखों को कितना नुकसान रहता है फ़ोन देखने से कुछ नहीं रहता है लेकिन फिर बाद में दिक्कत आती है उनकी आँखों में दर्द होने लगता आँखें कमजोर पड़ जाती हे और आँखों से आँसू भी नहीं लगते चश्मा लग जाता है अभी छोटी सी उम्र में तो फिर उससे दिक्कत आती है न